हिते मांडवी बीच आहे जें में ॿाहिरां माण्हू घणा ईंदा आहिनि ऐं उते सनानु कंदा आहिनि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे बीच आहे ऐं उते ऊठ ते विहंदा आहिनि सेल्फ़ी खिचींदा आहिनि फ़ोटा खिचींदा आहिनि तरंदा आहिनि ॾाढो मज़ो कंदा आहिनि जाम मज़ो ईंदो आहे उनमें ऐं काला डूंगर आहे वाइट रण आहे उन्हनि में ॾाढी सुठी सुठी शयूं मिलंदियूं आहिनि ॿाहिरां माण्हू उते अची करे रहण जी बि बंदोबस्तु हूंदो आहे त माण्हू रहंदा कंदा बि आहिनि वाइट रण मतिलबु त अच्छो लूणु लूणु ॾिसणु ईंदो आहे ॾाढो मस्तु मज़ो ईंदो आहे उते ऐं ख़ासिकरे माण्हू ॿाहिरां ईंदा आहिनि न त उनते वाइट रण खां काला डूंगर ऐं बीच इहो सभु ॼणा ज़रूरु ॾिसंदा आहिनि ऐं हिते जो इहो ॾाढो सभु मशहूरु आहे ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उनमें सभु शयूं मिलंदियूं आहिनि माण्हू वठी वेंदा आहिनि हुतां